हमारे क्षेत्र में गर्म बरसात के मौसम में धान की खेती होती है जैसे की बरसात के मौसम में से पहले हम धान के बीज को एक खेत में गाड़ते हैं जब बीच का पौधा हो जाता है तो खेत में पानी भर जाता है तो उसमें बिया गाड़ते हैं जिससे ठंडी का आते आते हमारा धान तैयार हो जाता है धान को हम फेसिंग करके उसको रोपते हैं उसके बाद से धान और चावल को अलग करते है उसी तरह ठंडी के बाद गर्मियों में हम गेहूँ का ठंडीओ में हम गेहूँ का खेती करते हैं